हमर सबके मिथिलामे धोती कुर्ता हमर परिवारसभ बहुत नीकसँ अपनाबैत छै जेनाकि हमर सबके माँसभ साड़ीसभ गहनासभ नीक नीक चीज पहिनैत छै तऽ बहुत नीक लागैत छै बड्ड नीक लागैत छै देखयमे सभकेँ मिथिला संस्कृति संस्कार बहुत नीकसँ पालन करैत छी जे हमरा नीक लागै छै बड्ड नीक लागै छै एहि सभके जेनाकि कोनो पर्व होइ छै तऽ धोती कुर्ता पपासभ पहिनय छै दादासभ पहिनय छै तऽ बड्ड नीक लागै छै मम्मी जेनाकि साड़ी पहिनय छै गहना पहिनय छै चूड़ी पहिनय छै माँगमे सिन्दूर करै छै तऽ देखयमे बहुत नीक लागै छै जे हमर छोटी बहन छै अच्छा कपड़ा पहिनय छै सूट जेनाकि सूट भेलय सलवार भेलय छोटा छोटा कंगन पहिनय छै कानमे जे बाली लटकल पहिनय छै कानबला नाकबला देखयमे बड्ड नीक लागैत छै हमर मिथिला राज्यमे ईसभके बड्ड नीक मानल जाइत छै जेनाकि कोनो भी परबो होइत छै